وعلیکم السلام ہاں اپنے سپول جلع میں بہت مچھلی مشہور ہے ریبا بامی سوراچی پان سو روپے کلو ہے میم دس روپیہ کم کر سکتے ہیں بیس روپیہ کم کر سکتے اس سے جیادہ کیا کڑیں ایسا نہیں ہوتا ہے میم ہاں ہے دیسی ریہو مچھلی چھ سو روپے چھ سو روپے

ہاں دس پانچ کر دیں گے کم کر دیں گے کم دس پانچ ٹھیک ہے میم آپ سامنے آئیے جو ہوگا سو کم کر دیں گے وعلیکم السلام